हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक उपज देने वाली जो है फसल है वो है गेंहूँ दूसरे नंबर पे है सरसों जो है सबसे अच्छी उपज देती है जो कि है उसमें लागत भी कम आती है उसका मूल्य भी अधिक है तो हमको ये सबसे अधिक लाभ मिलता है इससे जो है गेंहूँ है उसमें कम भी मेहनत है और उससे उपज भी ज़्यादा होती है सरसों है उसमें उसमें लाभ भी अच्छा मिलता है पैदावार भी अच्छी होती है इसी वजह से सबसे ज़्यादा क्षेत्र में गेंहूँ उत्पन्न किया जाता है और गेंहूँ की जो है क्वालिटी भी अच्छी होती है उसमें खाने में खाद्यान के रूप में भी काम आता है और ये बाहर भी जाता है इसीलिए गेंहूँ को सबसे अधिक किया जाता है इसका जो है लागत मूल्य भी अच्छा मिल जाता है किसानों को